हलो हाँ दीदी मुझे में मिठाई का ऑर्डर देना है पाँच किलो क्योंकि मेरी शादी कि सालगिरह है इसलिये तो आप बना आप ऑर्डर ले सकती हैं क्या जी वो ही मावे वाली मिठाई चाहिये जी मेरी शादी की सालगिरह है के दिन तो मुझे परसों चाहिये दीदी और जी तो आप उसकी पेमेंट बता दीजिये जी दीदी

जी दीदी जी दीदी तो हमको परसों के दिन चाहिये दीदी वो ही शाम को चाहिये सालगिरह तो शाम को ही मनाई जाती है

जी दीदी आपका आपका पता तो आपका पता बता दीजिये दीदी जी दीदी जी दीदी जी दीदी तो आप टाइप भी बता दीजिये जी दीदी तो दीदी आप ऑर्डर आपको मैं ऑर्डर लेने आऊँगी जब ये आपको पैसे दे दूँगी येस कैस पेमेंट करूंगी ओके दीदी ओके दीदी धन्यवाद